हिकिड़ो बार मां ऑनलाइन प्रेस घुराई मूंखे लगे न पियो की ऑनलाइन लाइट जो सामान बि सुठो निकिरी सघे थो पियो मूंखे लॻे पियो किथे ख़राब न निकिरे पर मां प्रेस ऊषा जी घुराई उहा ॾाढी ई सुठी निकिती उहा ऑटोमेटिक प्रेस हुई आहे ऐं उनसां कहिड़े बि लटे खे प्रेस करण जे हिसाब सां सेट करे सघूं था ऐं उन प्रेस सां लटा बि सुठा प्रेस थी वेंदा आहिनि न ऐं मूंखे ए एतिरो लॻे पियो कि ॿ ॾींहं हलंदी ऐं वरी बंदि न थी वञे पर म मूंखे उहा प्रेस सही निकिती ऐं हुनमें कोई ख़राबी न हुई उहा अञा ताईं मुंहिंजी प्रेस सही हले थी